हमरासभके गाँवमे मतलब स्वास्थ्य समग्र कल्याणकेँ जागरूक जागरूकता भेल यए जे बहुते प्रकारकेँ चीजसभ आयल छै गाँवमे लोक आओरकेँ जागरूकता करतै खेलैयो आओरकेँ बारेमे बच्चासभकेँ देखैत देखैत छलै पहिले टी वी आओरमे देखैत छलै जे केना खेलैत छै आब तऽ गाँवोमे देखैत छियै बच्चा आओरकेँ जकरा जे चीजमे रुचि रहैत छै जेनाकि बैटे बॉल खेलाइत छै अनेक प्रकारके खेल खेलाइत छै उएह आओरमे जे हमरासभकेँ हमरोसभकेँ बहुते नीक मिलल अछि आओर हमसभ चाहैत छी जाउ जागरुक लोक आओर देखयके भऽ रहल यए जे लोकोकेँ बच्चाकेँ खेलैत देखैत छियै तऽ हमरो बच्चा खेलय ओहि दुआरे हमरोसभकेँ कल्याणकारी से जागरूकता भेटल अछि जे गाँवोमे अनेक प्रकारके खेलकूद सभ आयल अछि खे बैट बॉल भऽ गेल बैडमिण्टन भऽ गेल लूडो भऽ गेल कैरम बोर्ड भऽ गेल हॉकी भऽ गेल अनेक प्रकारकेंँ खेलसभ भऽ गेल जाहिमे लोक हिस्सा लैए आओर खेलाइए आओर अगर नीक आओर खेलके नीक कऽ के आओर ऊपर जाइए बैटे बॉलमे देखैत छी अहाँसभ कतेक प्लेयरसभ जाइए अपन ऊपर जाइए खेल केँ अपन नाम ऊपर करैए अपन मम्मी पापाके नाम इज्जतसँ हुनका लैत छनि कि हुनकर बेटा हुनकर ओकर मम्मी पापा जा रहल छै हुनकर बेटाकेँ नामसँ हुनका मम्मी पापाकेंँ लोक जानैत छै जबकि पहिले तऽ बच्चा अपन मम्मी पापासँ जानैत छलै आब तऽ एतेक जागरुकता भेट गेल छै कि बच्चासभ अपन खेलाइए नाम रौशन करैए ताकि हुनकर पहचान बनैत छनि देशमे आओर हुनकर खेल कूदसँ रहल गेल छै